हम जेना कोनो रेस्टरेन्टमे जाइ छौँ तऽ वहाँके सब कुछ जानै खातिर एक एप्लिकेशन आबैए स्विग्गी जेना ऑडर केलहुँ किछु नहि आबैए तऽ जेना ओकर टाइम टेबल जानै खातिर की हेऔ हमे पनीरके सब्जी रोटी ऑडर केने रहोँ कहाँ छथिन रास्तामे अइ की आएत की नहि आएत एहि खातिर ओ स्विग्गी खातिर सब कुछ जानै खातिर हम फोन करै छथिन तऽ ओकर जानकारी खातिर स्विग्गी एक कोनो रेस्टरेन्टसँ जुड़ल रहै छथिन